آج کے دور میں انٹرنیٹ بہت ضروری ہے کیونکہ انٹرنیٹ سے میں میرے اپنے بارے میں بتاؤں تو انٹرنیٹ سے ہی بہت کچھ میں جانا ہوں جیسے کہ یوٹیوب سے کشمیر جاموں کشمیر اور لداخ دارجلنگ دارجلنگ میں چائے پتی ملتا ہے اور کشمیر میں کشمیر میں لداخ میں تو برف گرتا ہے اور لداخ کشمیر کا بات کریں تو کشمیر میں سیب بھی ملتا ہے اچھا اچھا یہی تو میرا انٹرنیٹ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے انٹرنیٹ سے ہم جب سے یوز کر رہے ہیں بچپن سے آج تک یوٹیوب انٹرنیٹ کی جگہ آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ بہت ضروری ہے میرے خیال سے کیونکہ سب سے زیادہ ہم انٹرنیٹ یوز کیے ہیں جب سے بچپن سے جب سے ہم موبائل چلا رہے ہیں تب سے انٹرنیٹ ہی یوز کی ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے انٹرنیٹ سے ہی آج کل سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم بہت کچھ انٹرنیٹ سے سیکھے ہوئے ہیں جیسے کہ موبائل کو چلانا سب کچھ دیکھنا موبائل اٹرنیٹ انٹرنیٹ سے ہی موبائل دیکھتے ہیں کییسے بنتا ہے موبائل ووبائل کے بارے میں جاننا سب کچھ موبائل کے بارے میں جانتے ہیں انٹرنیٹ سے کیا سامان کیسے ملتا ہے انٹرنیٹ کے اپیوگ سے ہی جانتے ہیں انٹرنیٹ آج کل تو میرے خیال سے انٹرنیٹ آج کے دور میں بہت ضروری ہے کیونکہ انٹرنیٹ نہ ہوتا تو بہت کچھ یا آدمی مس کر دیتا ہے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے